गोंयांत बोरे बोरे सरकारी डिपार्टमेंस आनी ऑफिस आसात ह्या डिपार्टमस आतां हांव तुमचे मुखार दवरपा शकता कृशी विभाग पोशन विभाग इलास आनी पुुरवटना आर्ट आनी कल्चर सिवील सप्लायज शिक्षण विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमनट मत्सहा विभाग आरोग्या सेवा हावजींग बोर्ड ऑफीस आय टी आय आनी इनफोमेशन डिपार्टमेंट पुलीसाचे डिपार्टमेंट पी डब्ल्यू डी रेवेवेन्यू डिपार्टमेंट ट्रांस्पोर्ट या आर टी ओ डिपार्टमेंट सोशल वेलफेर खलाचे डिपार्टमेंट ट्युरीजम डिपार्टमेंट वुमन आनी चायल्ड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट आनी सावथ वो दक्षीण गोंयांत ताचो एम एल ए संकल्प आमोणकर कृष्णा सालकर मोविंन गुडीनो अंतोनियो वास एलेक्सिो सिकवेरा एलेक्सिो रिजिनाल लोरसिंओ विजय सारदेसाय दिगांबर कामत फेन्सी वेकस उलास तुयेंकर युरी आलिमा क्रूज सिल्वा आल्तन दिकोस्स्त निलेश काबराल गणेेश गांवकार राजकीयसाचो राज्य लेवल गोंयांत चाळीस एम एल ए आसा ह्या लोकांनी प्रधानमंत्री आनी मंत्री चूज करता आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा आनी राष्ट्रीय लेवलाचे लोकसभा एम पी फॉर सावथ गोवा विरिताव फेनांडीस आसा